हांवें आयकल्ले राजा म्हणल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज जे सोळाशे अठ्ठावन सालांत गोंयान आयल्ले आनी सद्द्याच्या गोंयाचो तीस टक्को भाग हो मराठा स्वराज्यान आसल्याची नोंद आसा पूण मागीर पोर्तुगिजां कडसून तेंकां गोंय सोडन वचपा पडलें तशेंच आनी दोन मुख्य फुडारी म्हणल्यार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस ज्यांणी गोंयाच्या स्वातंत्र्या क्रांती दिनाची खरी सुरवात केली जी आमी अजून अठरा जुनाक क्रांती दीन म्हूण मनयतात तेणी गोंयांक गोंयचे लोक सुखान रावचे हेंच्या खातीर स्वातंत्र्याची सुरवात लढ्याची सुरवात केल्ली दयानंद बांदोडकर हे गोंयाचें पयले मुख्यमंत्री आसले गोंयांत भारतांत सामील जातगीरचे तेणी तेंची स्वताची महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी स्थापन केल्ली आनी एकदां तेणी सत्तेंत येतगेर गोंयाच्या लोकां कडेन खूब बरीं बरीं कामांची सुरवात केल्ली जशें की शिक्षणांत आणी ट्युरीजम किंवा शेती हे रस्ते बांदपाक बी तेंणी खूब फुडाकार घेवन कामां केल्लीं आसात तें एक कथा बी बरोवपी लोक आसले ते